बियो फार्स्ट प्रडाक्टानो जाबाय दाबा आङो बे दाबाखौ मैगं थायगं बानलु सामब्राम हानायाव बाहायो आङो बे दाबाखौ जोबोद मोजां मोनो बे दाबाया बिराद गोबौ आरो गोजान गोजान जायगायाव थांनायाव आङो बे दाबाखौ लांफायो